हैलो माराज में तुंदा बड़ा नां सुने दा तुस दर्जी हो नी दर्जी बोल्ला दे नी हांजी तुंदा बड़ा नां सुने दा में इक सूट सियाना हा इत्थै ब्याह् आवा दा ब्याह च लाइयै जाना ते तगड़ा जेहा सी देना सूट मिगी कोई पेंट कोट गै सियाना तुंदे कशा सी लैगे नी तुस में सनाओ तुस जेल्ले में कैल्लूं तुंदे कश कैलू फ्री ओ में इक्को देन आई जन्ना में तुसेंगी नाप दऊ उड़गा मिगी तुस दो त्रै दिन अंदर सिए देई उड़गे नी ब्याह गी ब्याह गी रेही दे सत्त अट्ठ देन सत्त अट्ठ दिन ट्राइ करियै दिक्खगा नी कोई शूज होगा ते ओह् बी फिटिंग करानी पौनी आं ओह् ते एह् मीं सियाना तुंदे कशा ते कड्डो कुतै टैम मेरे आस्तै बी बड़ा जरूरी यरो ठीक ऐ फी नाप देई उड़गा पैसे बड़े न यरो नेईं नेईं दऊ उड़गा पैसे पैहले ही देई उड़ने में तुसेंगी टेंशन नी लैओ ठीक ऐ फी दऊ उड़गा ठीक ऐ में चलेआ फ्ही बाद च ठीक ऐ